दिक्खो पैह्लें ते लोक इ'यै करदे कि अपना खेतीबाड़ी करियै भिड्डां बकरियां चारदे थे एह् दौं भ्राऽ पैसे कमांदे हे नी इ'यै लोकें दा मेन हा की 'य़ै हा की अगर कि शैल खेतीबाड़ी होई जा तां असेंगी शैल पैसे लब्भी जाह्ङन आपूं बी ओह् उद्दम हा अपना बी साढ़े जेह्के दिन हे ओह् कटोई जाह्ङन ऐ नी एह् दऊं दऊं चार कुदै भिड्डां बकरियां कोई छिल्लू किश रक्खी लैंदे ओह्दे पर एह् हा कि उ'नेंगी पैसे थ्होंदे ऐ नी पैह्लें ते इ'यै हा हून दिक्खो हून अगर पैह्लें हून दिक्खो लोग अजकल केह् करा दे पैह्लें एह् कम्म सारा करदे हे ते टाईम टपदा हा अजकल लोग एग्रीकल्चर जेह्ड़ी खेतीबाड़ी ऐ ओह्दे चा उट्ठियै आई गेदे उठी हून अपने शैह्रें बिच आई दे ठीक ऐ शैह्रें बिच इन्नी खेतीबाड़ी नेईं होंदी ऐ बहुत घट्ट होंदी ऐ अजकल क्योंकि जगहें जगहें पर एड्डियां एड्डियां बिल्डिंगां बनी दियां ऐ नी मकान सुट्टे दे लोके एड्डे एड्डे कुत्थें करने दिंदे लोक लोकें गी लगदा कि खेतीबाड़ी बिच नुक्सान होई सकदा पर नौकरी बिच कोई रिस्क निं ऐ एह्दे बिच साढ़ा कोई नुक्सान निं होई सकदा ऐ ऐ नी तां गै लोग अजकल ओह् ते चीज़ छुड़ियै ते इस दुनिया च आए दे की नौकरियां करो शैल घर बनाओ बड्डे बड्डे मकान ते खेतीबाड़ी ते भुल्ली गै गेदे उ'नेंगी लगदा की खेतीबाड़ी च इन्नी जादा मैह्नत करनी पौंदी ते मैह्नत ते सारीं चीज़ां बिच करनी पौंदी ते ओह्दे बिच जादा करनी पौंदी ते तैलूं जदाइयै असेंगी थ्होंदा किश फायदा होंदा ऐ नी हून लोग पूरी तरह ओह्दे चा आई गेदे उठी ते खेतीबाड़ी छुड़ियै हून ग्रांऽ छोड़ियै शैह्र आए दे हून इ'यै नौकरियां करने गी